ہاں ہلو ہاں بولیے ہاں کون سا سیم لیجیے گا میرے پاس تینوں سیم ہے ایئرٹیل ہے جیو ہے اس کے بعد بی ایس این ایل ہے تو آپ کو بولیے کیسا چاہیے سیم او تو دیکھیے آپ اپنے ایریا میں تو ابھی فی الحال ایئرٹیل اور جیو ہے اچھا نیٹ ہے بی ایس این ایل کا تو بہت کم نیٹ ورک نہیں کے برابر رہتا ہے تو آپ جیو ایئرٹیل میں سے بتا دیجیے کیا لیجیے گا آپ او جیو ایئرٹیل کا سمجھیے پہلے سے تو بڑھ گیا ہے اس کا ریٹ تو جیو ایئرٹیل کا لم سم سمجھیے کہ سیمے ہے جیو کا اگر آپ لیجیے گا تو دو سو روپیہ لگے گا ایک آدھار کارڈ لگے گا آپ کا اٹھارہ سال ہونا چاہیے آپ کے پاس اٹھارہ سال ہے نا ہاں اٹھارہ سال ہے نا تو دو سو روپیہ آدھار کارڈ اور اگر جیو کا لیجیے گا تو اس میں آپ کو دو مہینہ کا ملے گا دو جی بی انلمیٹیڈ سمجھے کالنگ بھی رہے گا آپ کو اور ایس ایم ایس بھی رہے گا اس میں اگر ایئرٹیل کا لیجیے گا آپ تو لم سم آپ کو ڈھائی سو پڑ جائے گا اس کے بعد اس میں بھی آدھار کارڈ لگے گا آپ کو تو آپ بتا دیجیے کیا لیجیے گا اپنے علاقے میں تو ابھی ہم اپنے ہمارے دکان میں تو زیادہ تر لوگ جیو کا ہی سیم لے جاتے ہیں خرید کے ایئرٹیل کا تو دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ نیٹ ورک نہیں رہتا ہے اس میں سلو رہتا ہے ایئرٹیل کا رہتا ہے ایک مطلب جیو بولا کہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے نیٹ ورک تو اگر جیو کا لیجیے گا تو یہ تو اس ادھم ہم تو نہیں سمجھ وہ تو نیٹ ورک پرابلم ہوگا یا کمپنی امپنی سے بات کرنا پڑے گا کہ کیا پرابلم ہوتا ہے باقی ایسا تو کچھ نہیں آتا ہے شکایت باقی دیکھ لیں گے آئیے آپ دکان پہ وہ بھی ہو جائے گا اگر ہاں ہاں دکان کھلا ہوا ہے اگر آپ ہی آج آنا چاہتے ہیں تو ابھی آ جائیے اگر شام میں آ جانا چاہتے ہیں تو آپ شام میں آ جائیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک آپ آئیے ٹھیک